ہمارے علاقے میں فارمس یا دستکاریاں دوسرے علاقوں کے سے مختلف اس طرح ہیں کیونکہ یہاں پر ہینڈ ورک زیادہ کیا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی کے برتن لکڑی کی الماریاں لکڑی کے مجسمے اور ایوریتھنگ ہر چیز لکڑی کی بنانے میں مہارت حاصل ہے ہمارے لوگوں کو اور یہ دوسرے علاقوں اس طرح مختلف ہے کہ یہاں پر ہینڈ ورک بہت زیادہ توجہ دیا جاتا ہے ماہ اکرام یہاں پر جو لکڑی کا ورک ہوتا ہے وہ بہت ہی مشہور ہے اور لکڑیوں کی ہر چیز لکڑی کی بنائی جاتی ہے یا لکڑی کا ہینڈ ورک زیادہ گھر گھر میں لکڑی کا ہینڈ ورک کیا جاتا ہے جو کہ دوسرے علاقوں سے مختلف ہے اور پرنٹنگ بھی بہت اچھے یہاں پر فنکار بہت اچھے اچھے یہاں پر پائے جاتے ہیں جیسے کہ آرٹ ورک ڈیزائنگ پرنٹن اور ٹیکسٹائل کا ہماری سائڈ میں نہیں ہے اور جیسے کہ برتن بھی یہاں پر بنائے جاتے ہیں برتنوں کی بھی ہاتھ دستکاری کی جاتی ہے ہینڈ ورک کام ہوتا ہے برتن بھی بنائے جاتے ہیں جو کہ دوسرے علاقوں سے بہت مختلف ہے یہاں کی مٹی بہت اچھی پکی اچھی مٹی پائی جاتی ہے جس سے یہاں کے برتن بنائے جاتے ہیں جو دوسرے علاقوں سے کافی دار مختلف ہیں دوسرے علاقوں میں جا کر دیکھیں گے تو ایسی مٹی نہیں پائی جاتی جیسے ہمارے علاقے میں الحمد للہ بہت اچھی مٹی پائی جاتی ہے جس سے برتن بنانے میں بہت آسانیاں بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں اور روزگاروں کا بھی روزگار کا بھی بہت ہی ذریعہ ہے حاصل ہوتا ہے یہاں کی مٹی جو ہے دوسرے علاقوں سے مختلف ہے اور کالی اور پیلے اور لال رنگ کی مٹی تینوں طرح کی مٹیاں پائی جاتی ہیں جس سے یہاں کے برتن بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو ہمارے علاقے میں دوسرے علاقوں سے مختلف کافی چیزیں ہیں اور پینٹنگ بھی یہاں پر بہت اچھی بنائی جاتی ہے ایک سے ایک فنکار پائے جاتے ہیں تو مین ورک یہاں پر لکڑی کا اور برتن کا ہوتا ہے جو دوسرے علاقوں سے کافی مختلف پایا جاتا ہے